होशंगाबाद जिले के सूचना तंत्र में बहुत सारे स्थानीय सूचना तंत्र है जिसमें स्थानीय समाचार पत्र और सोसल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें स्थानीय समाचार पत्र नर्मदांचल सतपुड़ा समाचार पत्र जैसे कई पत्रिकाएँ शामिल है साथ ही सोसल मीडिया पर कई प्रकार से पेज और सूचनाऍं शामिल है जोकि हर व्यक्ति की पहुँच में हैं जिससे हर किसी को सूचना और जानकारी को आसानी से साँझा किया जा सकता है समाचार पत्रिका से सूचना पहुँचना बहुत ही सरल उपाय है और सोशल मीडिया पर सभी लोगों के होने के कारण ये बहुत ही अच्छा माध्यम बन चुका है जोकि हर व्यक्ति की पहुँच में है कुछ सामुदायक संगठनों के द्वारा भी कुछ संचार सेवाएँ दी जाती हैं जोकि सामाजिक विकास में सहायक है साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न सूचना तंत्रों को एक साथ आकार के काम करना चाहिए जिससे हम क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को साझा कर सकें